जोंनि बाक्सा जिल्लायाव गुबैयै आबादा माइआनो जोङो माइ आबाद खालामनो थाखाय गोदोनि दिनाव मोसौ हालजों नांगोलजों हालएवनानै माइखौ गायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव मोसौनि जायगायाव ट्रेक्टरजों हालएवनानै माइ आबादखौ खालामनाय जायो गुबैयै जोङो जेठ दानावनो माइ जोलैखौ फोनाय जायो जेठ दाननिफ्राय आसार माससिमनि गेजेराव दानि दिनाव बांसिनै रन्जित सापर बेफोरखौसो गायनाय जायो गोदो माइसालि माइ बानाथि माइ गायनाय जायोमोन बैफोर आबादखौ बांसिनानो दानि दिनाव मावलिया दानि दिनाव सरखारि बिथिंनि गोदान माइगोजा गायनाय जायो थिख जोङो बैसाग जेठआव जोलैखौ फोनानै आसार दाननिफ्राय सावन दानसिमनि गेजेरावनो माइखौ माइ आबादखौ गायजोबखांनाय जायो सावननि जिब्रै जिबा सानसुआवनो बांसिनानो माइ आबादखौ गायखांजोबो आरो जोङो माइ आबाद मावनायाव जोंनि साहा दान्दियाव बांसिनानो सरखारि हासारफोरखौ बाहाया जेरै गायो एरैनो गोदोनि दिनाव जालाबायोमोन दानि दिनाव नाथाय लासै लासै हासारफोरा जोबलांदोंसै बेनिखायनो एसे एसे सरखारि हासारफोरबो बाहायनो नांगौ जानानै फैबाय गुबैयै सिगांनि माइसालि माइफोरा बिगायाव मनबा सयमन सातमनसोल' जायोमोन होननानै बुंजायो आथिखालनि गोदान माइफोरा नाथाय जि मननिफ्राय जिबा मनसिमहालागै बिगासेयाव जायो बेखौ जों मिथिनो हायो दा माइनि आबादा बेखिनियानोसै सुदं' बिबुंथि होबाय अमा अमाखौबो ओरैनो जों न'खर जोंनि मानसिफोरा न'खरसेयाव मासे मानैया फिसखायो दाउफोरखौबो फिनाय जाखायो फार्म नङाब्लाबो गावबा गाव न'खराव जानो आन्थाखिनिखौ बा खरस नांगौनि थाखाय दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ एसे एनैब्लाबो फिसिखायो